میرا نام سلمان احمد خان ہے اور میں نے تعلیم جو حاصل کی ہے وہ پہلے میں نے بستی میں پڑھائی کی پھر اُس کے بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آیا پھر وہاں میں نے بی اے بی اے اکنامکس سے پڑھائی کی پھر میں نے ایم بی اے کی پڑھائی کی ہے فائنینس سے اور میں نے حالیہ ہی میں ایک کتاب پڑھی ہے وہ افسانہ ہے اور اپنے دوست سے کہنی پڑی اور وہ افسانہ ہے گئودان وہ بہت ہی شاندار کتاب ہے پریم چند کی اور بہت ہی عمدہ لکھی گئی بہت ہی شاندار افسانہ ہے اور ابھی فی الحال میں گوگل میں جاب کرتا ہوں اور یہ بہت ہی اچھا ہے میرے لیے کہ میں جاب کرتا ہوں گوگل جیسی کمپنی میں